وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے جی ہاں الحمد للہ ہمارے پاس فارما ڈرگس کے واضح اسٹاک موجود ہیں ہم تقریباً دس بارہ بڑی فارما یسلی کمپنیوں کی ریگولر سپلائی میں ہیں جیسے کہ سن فارما بٹلا انٹاس جائڈوس اور ٹورنٹ وغیرہ ہمارے پاس ہاٹ ڈائبٹیز بی پی گیسٹرک اینٹی بایوٹک اور ملٹی وٹامن سے لے کر اسکن اور نیورولوجی کی بھی دوائیاں موجود رہتی ہیں جینڈکس کا بھی اچھا رینج موجود ہے لیکن ہم کوالٹی کا خاص خیال رکھتے ہیں مثلاً وغیرہ کی جینڈکس ہمارے پاس ڈبلو ایچ او جی ایم پی سیٹیفائڈ کمپنیاں سے آتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم ہر ہفتے ایک اپڈیٹ لسٹ بھیجتے ہیں واٹسپ یا ای میل پر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اسپیسفک میڈیشن چاہیے جو وقتاً فوقتاً ضروری ہو ہو تو آپ ہمیں پہلے سے بتا دیں تو ہم اس کے الگ سے ریزرو کر لیتے ہیں